हम बागवानी अपना घरके अगल बगलमे करै छी एहिसँ हमरा घरमे जे सब्जीके आवश्यकता यऽओ के पूरा पूर्ति भए जाइए आओर खर्चा सेहो बचैए एकर अलावा हम सब्जीके खेती घरसँ घरके अगल बगलके अलावा कनिटा दूर खेतोमे करै छी जेना आलूके खेती कए लै छी या झिँगा के या कोनो दोसर तरहके सब्जी रहै छै जेकि भिण्डी वगैरह सबटा ओतऽ लगा लै छी जाहिसँ कि नीक जेना उत्पादन होइए आओर किछु पाइयो कमाइ भऽ जाइए तऽ बागवानी करैमे हमरा अहि दुआरे नीक लागैए जेकि शरीरके सेहो व्यायाम भऽ जाइए देखै छियै आइकाल्हि नब्बे परसेन्ट आदमी डाइबिटीज आकि बी पी सँ पीड़ित अछि ओ बीमारीसँ मुक्त रहै छी शरीरसँ पसीना निकलैए कोनो तरहक रोग नहि होइए एहि सबसँ हम बहुत खुश रहै छी आओर नीको आनन्दो बुझाबैए चूँकि सब तरहके पौधाके देखै छियै पौधा बढ़ै छै डैम सब दिन घुमै फिरै लए जाइ छी तऽ एकटा घुमैके साधन सेहो भऽ जाइए आओर मतलब जे पौधाके विकसित होइत देखैमे आनन्द बुझाबैए